नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नांऽ सुषमा देवी ऐ ते में रियासी दी रौह्ने आह्ली आं ते अज्ज में तुं'दे कन्नै सांझा करन लग्गी की जेह्की चीज़ में पैह्लें लैती ही नुहाड़े मिगी केह् केह् फायदे होए ते में पैह्लें जेह्के ते बड़ियां सारियां चीज़ां लैतियां ते एह् गल्ल निं ऐ कि में किश निं लैता ते मिगी इसलै जेह्की ध्यान बिच इक्कै चीज आवा दी ऐ ते ओह् केह् ऐ कि जेह्की दंत कांति दी पेस्ट ऐ ओह् तां मिगी जेह्की बड़ी स्हेई लगदी ऐ ते एह्दे बारै ई अ'ऊं तुसेंगी सनान्नी आं पैह्लें ते साढ़े जेह्के ग्राईं लोक होंदे ओह् केह् करदे कि ब्रश तां करदे निं हैन ब्रश निं करदे न ओह् ओह् दातना करदे न दातना मतलब कि लकड़ी भन्नने ई भन्नियै थोह्ड़े नेआं दंदें कन्नै चापना ऐ शैल करियै ते भी ओह् दंदें ई घरेड़नी ऐ शैल करियै ते उस दातनै दा एह् फायदा होंदा कि ते इक ते साढ़े दंद निग्गर रौंह्दे हे की के अस चापदे हे बड़ी जोरी कन्नै मुट्टी नेहीं लकड़ी लेइयै ते होर जेह्के तां पराने लोकें ई दंदें ई कोई इन्नी खराबी नेईं ही औंदी अज्ज दिक्खो तुस निक्के बच्चें ई बड्डें ई दिक्खो जिसी मरजी दिक्खो आं माराज दाढ़ा पीड़ होआ दी आं जी इ'यां होआ दा अज्ज दाढ़ पुटाई दी अज्ज दाढ़ भराई दी अज्ज एह्का किश कीते दा पैह्लें लोक पता तिंबरूएं दियां दातना करदे हे तिंबरूं दी दातन इन्नी स्हेई होंदी ऐ ना की आक्खनै दी गल्ल निं ऐ होर ता होर ओह् मिमी कीती दी ऐ ते करनी बी आं अजें बी करनी आं तिंबरू दी दातन तुसेंगी पीड़ां होङन ना ओह् रक्त जन बनी जंदा ओह् करो तां दातन करो तां ठीक होई जंदा होर मूहैं ई कोई खराश किश बी होऐ तिंबरू दी दातन करो ना इन्नी स्हेई ऐ की आखने दी गल्ल नी ते अ'ऊं तुसेंगी दातना आह्ली क्हानी सनाना लग्गी में पेस्ट दा रिव्यू करवा दी तुसें ई पेस्ट जेह्की दंत कांति दी ऐ ना पतंजलि दतं कांति दी एह् बड़ी स्हेई ऐ की के उसदे कन्नै बी जेह्का मिगी ते मिगी तिंबरू दी दातन दा ते तिंबरू दा टेस्ट औंदा ऐ न्हाड़े च शायद पाए दा होना ऐ मिगी उसदा टेस्ट जैदातर औंदा ऐ नुहाड़े चा की के जेह्ड़ी तिंबरू दी दातन होंदी ऐ ना ते उसदे कन्नै मूहें दा रक्त ठीक होंदा ऐ ते जेह्ड़ी दंत कांति दी पेस्ट होंदी ऐ ना ते नुहाड़े कन्नै बी मूहें दा रक्त ठीक होंदा ऐ ते इस करियै मिगी तिंबरू दी दातन ते दंत कांति दी पेस्ट जेह्के तां भैन भ्राऽ लगदे हैन ते जेह्की दंत कांति दी पेस्ट ऐ ना ते उसदी बजह् कन्नै होर बी जेह्का जि'यां गरमी दी बजह् कन्नै मूहें गी छाल्ले होई जंदे न कोई दाने निकली जंदे कोई किश होई जंदा की इक बारी ब्रश मारो ना शैल करियै ते बिल्कुल ठीक होई जंदे न इन्नी स्हेई पेस्ट ऐ ओह् नुहाड़े बाद जेह्के तां पतंजलि दे प्राडक्ट इ'यां बी स्हेई गै न की के ओह् देसी प्राडक्ट न ते पेस्ट दा एह् इ'यै ना होर ते होर थोह्ड़ा नेहा जले दा होऐ ना ते ओह् उत्थै लाई ओड़ो ओह् पुथियां पौंदियां ओह्बी निं पौंदियां न इन्नी शैल पेस्ट ऐ ते ओह् इस पेस्ट गी करने आस्तै ना जेह्के मेरे दंद जेह्के निग्गर होए न ते इस करियै में बी तुसेंगी इ'यै सलाह् दिन्नी आं कि एह् बाकी सारी जि'यां कोलगेट होई गेआ क्लोज़अप होई गेआ एह् छड़ियां मश्हूरियां न फायदे निं होंदे जिन्ने देसी चीजै दे फायदे न ते अ'ऊ तुसेंगी आखना चाह्न्नी आं कि ते पतंजलि दी पेस्ट तुस बी लेओ ते उसदे कन्नै ब्रश करो ते दिक्खो की कनेही पेस्ट ऐ ते भी तुस अपने अपने व्यू देओ कि हां एह् चीज़ जैदा शैल ऐ ते एह् चीज़ घट्ट शैल ऐ ते इस्सै कन्नै में लैन्नी आं धन्नवाद तुं'दे कोला मता मता धन्नबाद